आतांची गाणी आनी पयलेंचीं गाणीं हातूंत खूब फरक आसा पयलेच्या गाण्यांन मिनींग आसतालो आताच्या गाण्यान मिनींग बिनींग कांयच आसना सगळीं डी जे गाणीं महोमद रफी किशोर कुमार लता मंगेशकर हांगेलीं गाणीं आयकली की काळजाक भिनतालीं आनी तांचे मिनींग आसतालें आनी लता मंगेशकाराचें जें गाणें सैनिकाचेर आशिल्लें ये मेरे वतन के लोगों हें आयकलें की दोळ्यांतल्यान दूक येतालो दुकां येतालीं आनी आयची गाणीं हीं डी जे फक्त डाम डूम डाम डूम कांयत ना तेका अर्थ आसना कांय कांय आसना ताका लागून हीं म्हाका बिलकूल आवडनात